हमरे सबके यहाँ अस्पतालमे से जइसे कोइ बिमाड़ हो जाइ छै तऽ जायके लिये छोट मोट बिमाड़ी हो जाइ छै तऽ जायके लिये मतलब गड़ीके साधन कमे होइ छै जइसे देखियौ राति आरमे जे बिमाड़ी भऽ गेल तऽ गड़ी रातिमे कत्तऽ सऽ खोजबै एम्बुलेन्सो छै मतलब कमे छै ओतेक नहि छै तऽ फोन करियै एम्बुलेन्सके तऽ ओहो अयतै रातिके फेर होस्पिटलमे लऽके जयतै फिर वहाँ दबाइ इलाज चलतै फिर आदमी ठीक होइ छै नहि होहि छै तऽ डाक्टरके हाथमे लिखल छै ने तऽ यऽ देखियौ यहाँ गाड़ी घोड़ाके कमे साधन छै जाहिसॅं कोइ बिमाड़ हो गेलै जादा बिमाड़ हो गेलै आब छोट मोट अस्पताल छै तऽ ओहिमे जादा बिमाड़ीके कहाँ इलाज होइ छै इएह करके यहाँ अस्पतालके कमी छै तऽ वहीँ अस्पताल जे अगर सही ढंग से इहाँ नहि छै जाहिसे आदमी आर बिमाड़े हो जाइ छै तऽ ठीक कराबे लए या अस्पताल लऽ जायके लेल से गाड़ीके आवश्यकता नहि ने छै ताहिके चलते गड़ीके लिये साधन बहुत कम छै ई इलाजे बिमाड़ी आर होइ जाइ छै तऽ बहुत नुकसाने होइ छै किए तऽ अस्पतालमे नर्स उर्सके कमी छै नर्स उर्सके कमी छै तऽ इएहके लेल नर्स उर्स जे रहतै रए तऽ काम होतै रए ठीक ठाक अस्पतालमे बिमाड़ी उमारी सब ठीक होतै रहै सही बढ़िऑं ढंग से इएहके लेल बिचार छै की कोइ आदमी बिमाड़ हो जाइ छै ओहिके लेल गाड़ीके सुविधा कमे कमे कम मिलै छै से जादाकर दिक्कत होइ छै गाड़ियेके सुविधा रातिके जे भऽ गेल बिमाड़ आदमी आर गाड़ीके घोड़ाके दिक्कत हो जाइ छै आ सुबह सुबह आरके लिये जे मतलब जाइके ले छै अस्पताल आर तऽ गड़ी तड़ी कम मिलै छै जादा एम्बुलेन्सके प्रयोग होइ छै तऽ एम्बुलेन्सो कमे छै जे हस्पिटल लय जा सकतै जाँच करय लए